हैलो नमस्कार सर नमस्कार हँ कहलहुँ जे अहाँके बड़ा दिक्कतमे छी हमसभ अहाँके काफी फोनो कयलहुँ अहाँ सभकेँ अहाँसभ ओहि तरहके रिस्पौंस एक्चुअली जल नल लऽ कऽ बड़ा दिक्कतमे छी हमसभ अहाँके नहि हमरा अहाँके काफी एक तऽ पहिले तऽ प्रॉपर पानि अहाँसभ नहि दऽ रहल छियै दोसर अहाँके दिक्कत यए जे लीकेज सेहो काफी जगह अछि जाहिसँ हमसभ काफी परेशान छी जी जी तकर अहाँसभ देखियौ की केना कयल जेतै एतय पूरा पानिके सुविधा दियौ आ सकेण्ड अहाँ ई काफी जगह अहाँके लीकेज यए तऽ ई ई जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी नहि अहाँके अइस् नहि मेन इएह छलए एहिसँ पहिले करीब अहाँकेँ दू महीना पहिले सेहो हमरा बात भेल छलए तऽ सेम चीज इएह कहने छलए जे हम अहाँकेँ बहुत जल्द सही करबा रहल छी वर्ना लेकिन भेलै नहि अहाँके तऽ फेर अहूँ सएह कहि रहल छियै तऽ मने एहि बेर फाइनल छै जे भऽ जेतै जी जी जी जी जी बिलकुल सर हम आब बिलकुल सर अहाँ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके जे अहाँ प्रॉपर एहि बेर अहाँ सुनि रहल छी आओर काम पूरा करवेबै नहि बस इएह दू टा छलए जे एक तऽ अहाँकेँ प्रॉपर अहाँसभ बनेलहुँ तकरा यूज करी जे हमरो सभकेँ फायदा हुअए तऽ एक तऽ ई फायदा नहि भऽ रहल छलए दोसर अहाँके जे चलवबितो छलहुँ तऽ लीकेज होइत छलए पानि तऽ ओहि चक्करमे पूरा चलै नहि छलए जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी एहि बेर स् एहि बेर सर भऽ जेतै सएह ने ठीक छै सर प्रणाम सर प्रणाम जी जी